वेग वेगळ्या वाठारांतले लोक एकेकडेन मेळटा आनी खेळ खेळटा तेन्ना तेंच्या मदीं एकचाराचो भाव निर्माण जाता तशेंच ह्या गांवचो त्या गांवचो अशे वेग वेगळे भुरगे मेळून एकामेकाचे मित्र जाता आनी बऱ्या वायट वेळा एकामेका पावपाक बी शकता